नमस्ते सर जी सर

जी सर

ठीक है सर सर नोट बच्चों से बनवाने हैं या हमें तैयार करने हैं

ठीक है सर सर इस बार कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा लम्बा है तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना तो इस का मतलब एक हफ़्ते में एक एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा ठीक है सर हाँ

सर फ़िलहाल एक महीने तक तो कोई छुट्टी नहीं है संडे के अलावा क्योंकि इस मही मन्थ में कोई फ़ेस्टिवल है ना कोई बात है

सर मतलब टाइम जल्दी कवर करना है अपन को

सर कुछ वीक बच्चों का क्या वीक बच्चों का कुछ भी जैसे कि अभी हम पर ना कोर्स जो है वो थोड़ा जल्दी कम्प्लीट करना है तो अभी क्या है ना हर चीज़ को इतना ब्रीफली नहीं मतलब पढ़ाएंगे लेकिन इतना टाइम दे दे के हम नहीं पढ़ा सकते लेकिन अब जैसे कि छोटे कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से वीक हैं तो उन के लिए हमें अलग से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो उस का क्या करें उन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं सर टाइमिंग ठीक है ठीक है सर

डाउट तो एक है सर अब जैसे कि क्या है क्या है ना कि एस एस टी जैसे कि अब टेन्थ क्लास है तो उस के लिए एस एस टी की सिर्फ़ एक मैं अकेली टीचर हूँ और एस एस टी के अंदर चार सब्जेक्ट होते हैं जिस के अंदर भी हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो अगर आप एक और टीचर अपॉइंट कर सकें दूसरे सेक्शन के लिए क्योंकि सारे सेक्शन अकेले से मैनेज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस बार कोर्स भी ज़्यादा है तो आप एक और अपॉइंट करिए ठीक है सर ठीक है सर हाँ नहीं नहीं और कोई डाउट नहीं है अच्छा स्कूल के